गैस चूल्हा जे छै हम इन्है किनके लावलियै हँ कटिहारसँ किआकि गैस जे छै कि दू चुल्हाबला रहय दू चूल्हा जे छै कि ओ खराप भए गेलय तब कहलियै नहि ई पुरान भए गेलय आब एकरा फेँक दैत छियै आब जे छै हम एकगो नया किनके आनय छियै जेकरामे तीन टा चूल्हा रहैत छै ओकरामे जे छै कि एकटामे देलहुँ भात देलहुँ दालि देलहुँ सब्जी देलहुँ बनाइ लैत छियै ओकरामे सुविधा इएह रहैत छै किआकि ओकरामे जे छै कि अगर लाइटर नहि छै माचिस नहि छै जेकरा सलाइ कहैत छै ओ नहि छै ताहिओ धरा लैत छै गैस चुल्हा इएह लकऽ जे छै गैस पर खाना बनबयमे ठीक लागैत छै आओर चूल्हा जे छै चूल्हा पर करखि लागल आओर बर्तन कुछ कुछ काला भए जाइत छै तऽ गैस पर रहैत छै तऽ कनिओ टा लेलियै पानी पानिओ लकऽ धोय दैत छियै तऽ फ्रेश भए जाइत छै इएह लकऽ गैस चूल्हा जे छै हम खरीदके आनलियै आओर गैस चूल्हा अतय सुन्दर छै देखयमे कि ओकरा पर जे छै कि शीशा बैठल छै आओर जे छै कि ओकरा पर फूल बनायल छै आओर गैस चूल्हाके साथमे एकटा कूकरओ लेलियै ओहो बढ़िआँ छै किआकि कूकरमे दालि दए देलियै दालो बनि जाइत छै भातो बना लैत छियै आओर ओकरामे जे छै कुछ अगर भेलय तऽ आलू तालू उबालि लेलियै तऽ गैसके लेकिन तीन चूल्हाबला एक दुइटा चुल्हाबला जे छै बेकार होयत छै किआकि बेकार इएह लकऽ होयत छै अगर ओकरा कओनो मजबुत नहि रहलै तऽ ओ फुटि जाइत छै आ ई जे छै अगर मजबूत देखिके ले छै तऽ बढिआँ होइत छै इएह लकऽ हम जे लावलियै हँ किनके कटिहारसँ गैस चूल्हा ओ बड़ी नीक छै आओर ओ बढ़िआँ जे छै कि शीशा बैठल छै लाइटर भी लेलियै यऽ बढिआँ जे छै अच्छा लागैत छै देखयमे ओ जे दोकानबला देखेलकै ढ़ेरी क्वालिटीके देखेलकय तऽ हम ओ नहि लेलियै लेकिन हम जे छै लेलियै हँ बढिआँ क्वालिटी देखिके लेलियै है इएह लकऽ जे छै हमरा गैस चूल्हा बहुत पसन्द रहय बहुत दिनसँ सोचय रहियै कि हम एकटा गैस चुल्हा लियै इएह लकऽ हम गैस चुल्हा एकगो लेलियै यऽ हमरा बहुत नीक लागैत छै ओ चूल्हा